निक्के निक्के होंदे है अस बड़ा सोचदे हे के असें बड्डे होइयै एह् बनना एह् बनना असें डाॅक्टर बनना टीचर बनना असें क्रिकेटर बनना ते कोई आखदा असें बाॅक्सर बनना असें बाहर जाना खेलन असें नेशनल लाने पर घर दी कंडीशन ऐसी ही ना मतलब घर आहले आपूं बड़ी गरिबी दिक्खी दी ओह् उस गरीबी च अदूं टाएम ऐसा होंदा हा मतलब पैसे नेई हुंदे हे कोल कि अस अपने बच्चें गी कि''यां पढ़ाचै मां बब्ब इ'यै सोचदे है कि अस अपना बच्चा कि'यां पढ़ाचे बड़ियां मुश्कला दिक्खी दियां असें असें रोज आखना मम्मी साढ़ा दोस्त एह् करा दा ओह् करा दा शैल मतलब तुस बी आसे गी कराओ पर साढ़े घर दी कंडीशन ऐसी ही ओह् किश करी नेईं हे सकदे ऐ हे उ'नें इ'यै आखना बच्चे जिसलै तूं बड्डा होगा बड्डे होइयै तूं आपू कमागा मतलब साढ़े उप्पर हीखियां लाइयै रक्खी दियां हियां कि' हां भाई अस अपने बलबूते उप्पर ओह् जिन्ना पढ़ाई सकदे हे ओह् पढ़ाई गे बड़ी मुश्कल कने पढ़ाई सकदे हे इयै आखदे हे बड्डे होइयै एह् बनना जियां मतलब बड़े बड़े होंदे गे इ'यां साढ़ी सोच बदलदी गेई मक्सद इ'यां बड़दे गे देक्खो देक्खी बड़ा होई जंदा हा

में इस के लिए अपलाई करुंगा उस के लेई इतना पढ़ना पड़ेगा साढ़े घरै दे इ'यै आखदे है कि बच्चो पढ़ो पढ़ी लिखी जागो ते किश बनी जागो पर जि'यां में बड्डी बड्डी होंदी गेई दसमी दे बाद में सोचआ में बनङ टीचर बनङ में नान मैड़िकल रक्खेआ ते घर आहलें आखेआ जे नेईं पढ़ाई सकदे आर्टस रक्ख आर्टस नेंई रक्खेआ ते में आखेआ में नान मैड़िकल पढ़ना मी मेथ्स च इंटरेस्ट ऐ फिर् में सोचेआ कि टीचर बनङ जि'यां बारमीं कीती नम्बर शैल आए फिर् में सोचेआ कि में एग्रीकल्चर डिपाटमेंट च चली जां में एग्रीकल्चर ड़िपाटमेंट उत्थै पता कीता उत्थै बड़े पैसे मंगा दे उत्थै नेईं देई सकदे हे गवर्नमेंट सीट कड्ढनी पौनी ही ओह्दे आस्तै फार्म भरेआ साढ़े केटागिरी बी लग्गी जंदी ही असें आरबीऐ बी लाया ओह्दे च मेरा नम्बर आई गेआ पर ओह् कालेज बड़ी दूर पेई गेआ बड़ी दूर पेई गेआ उत्थै में नेईं जाई सकदी ही अगर में अप ड़ाउन गै करदी रौंह्दी ही फिर् में पढ़ना कुसलै हा टाइम बड़ा घट्ट होई जाना हा फिर् ओह्दे बाद में इक में सोचेआ चलो नर्स दी ट्रेनिंग करी लैन्नी गवर्नमेंट फार्म भरोचे ई नेईं मेरा में सोचेआ गवर्नमेंट सीट निकली जाह्ग मेरी मेरे पैसे बची जांह्गन पर फार्म भरोचेआ गै नेईं मेरा मेरा फार्म गे नेई भरोचया बिच ऐसी कंडीशन आई ऐसी हेराफेरी होई किश नेई होआ फिर में सोचेआ हून में केह् करा में आखेआ चलो एग्रीकल्चर आह्ली भरी लैन्नी इन्नी परेशानियां आइयां इन्नी परेशानियां आइयां में चलो एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर बिच बी नेईं मेरा कम्म बनेआ फिर में आखेआ चलो ठीक ऐ हून अजकल अस सारे आक्खा दे सारे सलाह लगी पेए देन कि कम्प्यूटर अजकल ऑनलाइन सिस्टम ऐ अजकल डजीटल दा जमाना ऐ तूं कमप्यूटर कर फिर् में सोचेआ चलो बीसीए करी लैन्नी आं बीसीऐ किती कमप्यूटर किता हून में इये सोचा दी ही कि ग्रेजुएशन होई गेयी चलो हून पीजी करी लैने हा पीजी हून बड़ा मुश्कल ऐ पीजी करना ओह्दे आस्तै बड़ा किश लेपटाप चाहिदा होंदा ऐ बड़ा किश चाहिदा होंदा ऐ इन्नी सुविधा कुत्थै होंदी अजकल ते जि'यां हून सोचा दे हां ऐल्लै इ'यै सोचा ने हा कि नौकरी लग्गी जा शैल जां बैंक च लग्गी जा बीसीऐ कीती दी ऐ गवर्नमेंट टीचर लग्गी जा दे जि'यां कम्प्यूटर दा टीचर होई गेआ क्योंकि नाॅलेज गेन होई दी गै ही थोह्ड़ी बोह्ती अग्गै बड़िया परेशानियां औंदियां जि'यां जि'यां बड्डे होंदे जन्ने इ'यां इ'यां साढ़ी सोच बदलदी जंदी सोच साढ़ी मतलब इन्नी ओह् होई जंदी कि एह् बने दा है असें ही एह्दे तक पुज्जना ऐ देक्खो देक्खी बधा दी ऐ फिर बी अस इ'यै सोचने हा कि मतलब शैल पढ़ी लिखी ऐ अपना मोटिब रक्खना जेहड़ा पूरा करी सको इ'यां मोटिब बदलने कन्नै बी बच्चे दा दिमाक डाइबर्ट होई जंदा ऐ हांजी एह् बनना ओह् बनना देक्खो देक्खी कंदे नेईं करनी चाहिदी अपनी काबलियत दस्सनी शैल अपनी काबलियत कन्नै शैल मतलब बनना बाकी अजकल टीचर च बी बड़ा फायदा ऐ टीचर च शैल लब्भी जा अगर गवर्नमेंट टीचर बच्चे गी सिक्ख देनी एह् ऐ ओह् ऐ बच्चे कोला दुआं लैनी बड़ी शैल ऐ डाॅक्टर बनना लोकें दी सेवा करनी पेशैंट दी सेवा करनी जिनी तुस सेवा करी सको इन्नी तुसें ओह् करनी ओह्दे बाद कोई आर्मी आर्मी च जंदा ओ बी देश दी पूरी सेवा करदा शैल सेवा करदा देश वासियें दी सेवा करदे ओह् बी मतलब साढ़ी रक्षा करा दे ना साढ़ी रक्षा आस्तै उत्थै इन्ने इन्ने अपने घरा कोला दूर रोह्दे ना पुलीसमैन पुलीस बी पूरी साढ़ी रक्षा करदी ऐ कोई बी चोर बगैरा चोरी होई जा कोई एह् होई जा निक्का मुट्टा केस कोस मरने मुरने दा केस होई जा ओह् बी साढ़ी मतलब हर नौकरी दा बड़ा फायदा खाली पढ़ी लिखी ऐ नौकरी इक गोल बनाना पौंदा ऐ शैल पढ़ी लिखी ऐ करना पौंदा अजकल बैंक दी नौकरी बैंक बिच पैसे जमा करा दे एह् करा दे साढ़े सब कुछ मनी सेफ पूरा रिकाॅड बैंक दे कोल होंदा

अजकल लोक उत्थै लग्गा दे बीएसएफ च बीएसएफ च बी सेवा कम्म शम्म सब कुछ करना पौंदा ऐ ट्रेंनिगा लैनियां पौंदियां न बहुत सैक्रिफाइस करना पौंदा सब कुछ करना पोंदा अजकल पढ़ाई लिखाई दे बगैर कक्ख नेईं ऐ पढ़ी लिखी जाह्गे नौकरी लग्गी जाह्ग पूरी जिंदगी सेटल होई जंदी ऐ ते पढ़ाई लखाई दा बड़ा स्कोप ऐ पढ़ी लिखी जाह्गे ते नौकरी लग्गी जाह्ग शैल